میری تحریر کا مقاصد یہ ہیں کہ میں نے جس موضوع پر تحریر لکھی ہے اور جن لوگوں کے لیے لکھی ہے ان کو آسانی کے ساتھ وہ تحریر سمجھ آ جائے اور وہ اس سے کچھ سبق حاصل کر سکیں میری خواہش ہمیشہ سے یہی ہے کہ میں اپنی تحریر کے ذریعہ لوگوں کو آسانی سے وہ باتیں سمجھا سکوں جو میں کہنا چاہتا ہوں مجھے اپنی تحریر سے صرف یہ امید ہے کہ وہ وقت کے ساتھ بہتر ہو اور میں جو اور لوگ مجھ سے جو امید کرتے ہیں تحریر کے متعلق بس میری تحریر اتنی بہتر ہو جائے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اردو کے افسانہ نگاروں ناول نگاروں نے جس طرح ابن صفی اور شعرا کا نام چلتا ہے اسی طرح انشا اللہ اردو ادب کی تاریخ میں میرا بھی ایک نام ہو